जय झूलेलाल अंकल अंकल ॾेखारो सुठा कपिड़ा कोई शादी थी अचे भेण जी मुंहिंजे अड़े वाह अड़े अंकल मां हा अंकल मां चवां पेई हले सुठी ॻाल्हि आहे मां चवांव पेई अड़े वाह इअं त मूंखे ख़बर ई आहे पपा तव्हांजे लाइ चयो हुयव की अंकल खां बेस्ट कोई ॾींदो कान्हे त अंकल ॾिसो मूंखे हिकु खपे हलदीअ जे लाइ हिकु खपे मेंदी लाइ हिकु संगीत पार्टी आहे ऐं हिकु वेड़ी रिसेप्शन पंज वॻा पोइ मूंखे खपनिव ठीकु आहे मां चवा पेई जेके हलदीअ लाइ तव्हां उहो साड़ी में पुठिया शर्ग वारो हुओ न तव्हां मूंखे उहो कराए ॾियो कराए ॾींदा

अंकल उहो त तव्हां हिसाबु सां लगाए वठंदव न तव्हांजी धीअ वांगुर ई त आहियां तव्हां वधीक वठंदव ई न मूंखे ख़बर आहे इहा अड़े वाह हा त अंकल अड़े अंकल समुझ जो अंकल मां चवां पेई मेंदी में छा थो हले अॼुकल्ह ट्रेंड में माण्हू मेंदीअ ते छा था वठनि ओके अंकल मां इहो पेई चवां अगरि जेके तव्हांजी साड़ियूं अथव त अगरि उहो मूंखे कट मतिलबु डायरेक्ट रेडी टू वेयर वारी हूंदी आहे न सिधो पाए सघां ओड़ी तव्हां कराए छॾंदव हम्म अड़े वाह त मुंहिंजी पुफियूं बि तव्हांजी हुन ॾींहं तारीफ़ पेई कनि चवनि पेयूं आए हाए उहा त तव्हां उहो ई ॾींदा न मुंहिंजी पुफी पाणि तारीफ़ बि कनि चइनि पेयूं हेॾो सुठो अंकल आहे वेंदा आयूं त नाश्तो खाराईंदो आहे चांहि पियारंदो आहे ऐं हुन त हिक दफ़ो पंजुवीह हज़ार जी शॉपिंग कई त तव्हां हुनखे ॿ पेटियूं बि त ॾिनी हुयव मूंखे ॿुधाइनि पेयूं छा त कॉलिटी ॾिनी हुयव वाह हलो अंकल पक पक त अंकल तव्हां सुभाणे कंहिं महिल मिलंदव मां तंहिं महिल थी अचां ठीकु आहे अंकल ठीकु आहे अंकल पकु हलो अचांव थी मां जय झूलेलाल